کافی ٹائم پہلے میں نے ریڈ ٹیپ کی شرٹ خریدی تھی اس کا فیبرک تو بہت اچھا تھا لیکن جب میں نے اس کو استعمال کیا تو کچھ ہی مہینوں کے اندر وہ اس کا فیبرک پھٹنے لگا اور زیادہ خاص نہیں معلوم ہوا